वैसे तो हिन्दी हिन्दी भारत की एकमात्र ऐसी भासा है जिसमें जिसे सब लोग बोलते और समझते हैं परन्तु कुछ कुछ जगह पर ऐसे हैं जहाँ पर इन भाषाओं का कम उपयोग होता है जैसे महाराष्ट्र ले लिया जाए तो मराठी का ज्यादा उपयोग किया जाता है और राजस्थान ले लिया जाए तो बहुत सारी ऐसी भाषाएँ हैं जिनका अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से बोली जाती हैं पर हिन्दी एक ऐसी भाषा है जिसे सब समझते हैं और बोल सकते हैं जेसे शहरों में हिन्दी में काफ़ी हद तक समझते हैं लोग और गाँव में गावटी आती है और मराठी है बहुत सारी निम्न प्रकार की भाषाएँ बोली जाती है जिससे जिसमें हिन्दी एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि हर जगह समझते और चलन में है और बाकी बोलियाँ किसी को समझ आती है किसी को नहीं आती कुछ मराठी बोलते हैं तो हिन्दी वाले को समझ नहीं आती है ऐसे बहुत सारी ऐसी भाषा है जिसको समझने में असमर्थ रहते हैं परन्तु हिन्दी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको सब लोग समझते हैं और बोलते हैं और वह चलन में भी है